हाँ मैम गुड आफ्टर नून बोलिए मैम क्या स्वागत है आपका हाँ मैम बोलिए हम इस्टूडियो वाली बोल रही हैं हाँ मैम क्या चाहिए आपको हाँ मैम हम यहाँ रिकाडिंग से रिकाडिंग वाले सब हैं यहाँ पर हाँ मैम देंगे पहले ये बताइए कि आपको कितने तारीख को देना पड़ेगा ये सब इक्कीस फरवरी को क्या है आपके यहाँ तिलक है आपके यहाँ इक्कीस फरवरी को और बताइए अच्छा दो दिन बाद मेहेंदी है तो उसमें भी भेजना पड़ेगा हमारे वीडियो रिकाडिंग वाले को हल्दी में भी भेज भेज देंगे और कुछ ओके मैम हम बारात बारात ये बताइए कि आपके यहाँ बारात कितने तारीख को है एक मार्च को आपके यहाँ बारात है अच्छा आपको वीडियो एलबम सब हमारे यहाँ हमारे तरफ से चाहिए ठीक है मैम हम आपका सेवा कर सकते हैं और कुछ बताइए कि हम आपका क्या सहायता पैसा हम पैसा हमारे यहाँ पंद्रह हज़ार ये फोटो का ये सब रिकाडिंग विकाडिन सब मिला कर आपका पंद्रह हज़ार होगा यहाँ क्या कम करें थोड़ा चलिए ठीक है मैम हम आपका कुछ माइनस कर देते हैं बोलिए और कुछ क्वालटी एकदम मस्त रहेगा मैम एक बार देख लीजिए हमारे यहाँ का क्वालटी उसके बाद बताइएगा और हमारे यहाँ आपको जो चाहिए हमारे यहाँ हल्दी मेहंदी रस्म में आपको जो भी चाहिए सब हम अपने तरफ आपका जितने में जितने टाइम मे आपका ये फंक्सन चालू होगा उसी टाइम पर हम भेज देंगे यह बताइए कि आपके यहाँ वो सगाई कितने तारीख को हम उसी दिन भेजेंगे ठीक है मैम पहले ये बताइए कि सगाई कितने तारीख को है आपके यहाँ दो मार्च को है ओके मैम हम बहुत अच्छा रहेगा मैम कि हम ऐसा कोई भी हमारे तरफ से ऐसा कुछ गलती नहीं होगा मैम हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं हाँ नमस्ते मैम